मैंने दस दिन के अंदर एक लैपटॉप खरीदा था लैपटॉप इतना अच्छा था कि उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग थी के वह देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था उसके जो बटन थे वह भी काफ़ी चमक रहे थे और इतने मतलब लाइट बटन थे के हल्का सा टच करते ही बो बटन काम करते थे और उसकी जो ब्राइटनेस थी वो भी बहुत खूबसूरत थी उसका जो वेट था जो उसका वजन था वह भी काफ़ी हल्का था और काफ़ी उसका जो बैटरी बैकअप था की बात करें तो बैटरी बैकअप चौबीस घंटे का था तो वह लैपटॉप इतना अच्छा था की ऐसा लैपटॉप मैंने अपनी लाइफ में अपने जीवन में कभी नहीं देखा